वैसे तो इन मध्य प्रदेश की शिक्षा अच्छी है परन्तु उतनी अच्छी नहीं है कुछ कारण यह हो सकते हैं की शिक्षा के संस्थानों की कमी मध्य प्रदेश में बहुत से स्कूल तो उपलब्ध है परन्तु सरकारी स्कूल जिनकी ज़्यादा ज़रूरत एक प्रदेश को होती है वह नहीं है कुछ जो संस्थान है वह बहुत ही महंगी हो जाती है तो उस पर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं फिर शिक्षिकाओं की कमी अगर हम देखें तो आज कल लोग टीचर्स बनना नहीं चाह रहे हैं तो उसके कारण भी जो बच्चे हैं वह अच्छे से विकास नहीं कर पा रहे हैं फिर हम बात करें तो अतः सामाजिक और अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है की वह सभी बच्चों को पढ़ा सके कुछ ऐसे बच्चे भी रह जाते है जिन्हें पढ़ाई नसीब नहीं होती है फिर बात करें तो जो सिक्षा की में जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे आज कल डिज़िटल बहुत हो रहा है तो उसकी भी कमी है हमारे मध्य प्रदेश में सारी जो क्लासे हैं अभी अच्छे से विकसित नहीं हुई है तो उसके कारण भी जो मध्य प्रदेश के सिक्षा है उसमें कमी आ रही है और जो विद्यालय हैं उसमें जो संस्था हैं अभी बन रही है उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है तो कई बार यह हो जाता है की जो गरीब बच्चे हैं वह पढ़ नहीं पाते हैं आगे